लिरनाय समाव थुलुंगा गोनां आरो गोसो होगथाबनानै थाबाय थानो थाखाय आं बायदिसिना राहा लायोमोन गिबि गिबियावनो आं जुदिअब्लाबो बर' जोङो सिगाङाव असमिया बिजोंसो फरायदोंमोन थह असमिया फराय बिजोंजों फरायनायाव असमिया बिजाबफोरखौसो बांसिन फरायनो मोजां मोन्नाय जादोंमोन आर बेबायदिनो जेला कलेजाव फरायो कलेजाव फरायब्ला जोंनि गामियावनो बिजाबखुलि मोनसे दंमोन रैसुमै बिजाबखुलि होन्नाय बे बिजाबखुलिआव असमिया रावनि मोजां मोजां थुनलाइगिरि बिथांमोननि लिरनायफोरखौ फरायनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो फरायनाय फरायै फरायै बिथांमोननि बे लिरनायखौ आङो जोबोद गोसो होनानै फरायग्रा बिदि जादोंमोन आरो बिदिनो बिथांमोननि बे लिरनायनिफ्राय आङो जोबोद थुलुंगाखांनाय एबा थुलुंगानाय बिदि मोन्दोंमोन आरो बेबादिनो जेब्ला जोंनि बर' रावा फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजाबाय बै समाव फरायसालियाव जिहेतु जोङो फोरोंगिरि महरै हाब्बाय बे समाव माने फरायसाफोरखौ फरायसुलिफोरखौ बर' बिजोंनो फोरोंनांगौ गोनां जानायलाय आर बेबादिनो बर' लिरगिरिफोरनि गोबां बिजाब बेबादि बायनानै फरायनो गोनां जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव जेरै कमल कुमार ब्रह्म दङ मनरन्जन लाहारि चित्तरन्जन मसाहारि बेबायदि गोबां बर' लिरगिरिफोरनि बिजाबखौ बायनानै फरायनो लानाय जादोंमोन आरो जोबोद मोजां मोन्नाय मा जादोंमोन बेबायदिनो बिथांमोननि बे लिरनायनिफ्राय आंबो लासै लासैनो लिरनाय बर' रावाव लिरनो जुरिजेननो लायो एनिफ्राय बिदिनो सिगां लिदनायाव जादों जायाखै गावखौनो गाव एसे गिनाय फैदोंमोन नाथाय रायजो राजाफ्रा जेब्लानाखि फरायनानै कमेन्टखौ हरोमोन गावबा गाव बाव खैबाखौ जे नोंथांनि लिरनाया जोबोद मोजां जादों जोबोद माबा ओंथि गोनां जादों बेबायदि लिदनायखौ हुदाखौ खालामबाय था बिथांमोननि बे फरामर्स'जों बोसोनजों आङो लिरनो थाखाय बुहुत बोलो मोनो आरो बेबादिनो बर' हारिमुनि सायाव बिसेसखरि बड' कालसारनि सायाव आङो फारियै लिदनो लायो बेबायदिनो गोबां मेगाजिनाव गोबां बिसम्बिफोराव आंनि लिदनायफोरा बिदि जायगा मोनो बयाह रायजोफोरजों मानो नागिरजानाय जादों हास्थायजानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो आंनि बे बर' हारिमुनि सायाव लिरनाय बे बाथ्राफोरा लासै लासैनो मा होनो गुवार जायगा जेला आवग्रिनानै लायो रायजो राजानिफ्राय आङो माहोनो जथेस्थ' माहोनो लिरफिननो हानायनि बेबायदि थुलुंगा मोन्दोंमोन बिथांमोननि मोजां मोन्नायनिफ्राय आरो लासै लासैनो बेबायदि लिरै लिरै आंनि लिरनायफोरा जेब्ला माहोनो खोलोमा गोफाथ जाबाय मानो राफोद महरै जेला रायजोफोरजों मिथिजाबाय अब्ला आङो लिरनायखौ बांसिन आरो स्पिहा माने थुलुंगा मोन्नानै लिरनायखौ बारा खालामनो लायो आरो आरो बेबादिनो लासै लासै जायगायाव ओनसोलाव बर' रावनि अनगायैबो असमिया रावनि असमिया रावनिबो जेरै असम साहित्य सभा अदालगुरि जिल्लाया बिथांमोनाबो बहुत माबाबाय आंनि खाथियाव फैयो फैनानै बिथांमोना खावलायफैयो जे नोंथांआ बड' कालसारनि सायाव बर' हारिमुनि सायाव बेबायदि लिरनांगौ आरो बेबायदिनो बिथांमोननि हांख्रायनाय हास्थायनाय लेखा आं असमिया हा रावजोंबो बुहुत बेबायदि माने रायथाइ लिदनानै बिथांमोननो हनाय जादों बेबादिनो आरो जायगानि बिहु सनमिलनिफोर दं असमियाफोर अदालगुरियाव माने बिहु सनमिलनिफ्रा बायदिसिना बिदि प्रग्राम लानानै जेला माबा बिसम्बि दिहुनो इनिफ्राय बेहायबो बिथांमोना हास्थायनाय लेखा नायगिरनाय लेखा आंबो बियम बैसागुनि सायाव बायदिसिना रायथाइ लिरनानै दैथायहरोमोन आरो बेखौ बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनोमोन गोसो गोथारै अनसायोमोन बेबायदिनो लासै लासै लासै माने बर'नि अनगायै आं असमिया रावावबो गोबां बेबायदि रायथाइ लिरनानै हरदों दा बेबायदिनो बिसेसखरि बर' हारिमु होनोब्ला बड' कालसार होनोब्ला रायनानै जों रायखांनानै फोजोबनो हाया जोंहा जाति हिसाबै जोंनि बे माबाखौ हारिमुखौ बिसेसखरि आं बुंनो थाङो बैसागु जिहेतु जों बैसागुखौ नाइन्टिन नाइन्टि ट्रि अदालगुरियाव दुलाराय अदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद गोदो जों बेहाय जोनोम होदोंमोन बे बिनो गुवार थांखि लानानै आमफ्राय दा बिनि माबाखौ दैदेनलांनाय बोरैहाय फोसाबलांनांगौ बोरै हाबा हुखा मावलांनांगौ बेनि बागै जोङो गावनो जोनोमगिरि गावनो दैदेनगिरि जानानै लिरनोबो गोनां जानायलाय जोंहा बे बर' हारिमुनि गोनां बाहागो बैसागुखौ बैसागुनि सायाव गोबां बेबायदि लिदनो गोनां जादोंमोन दोन्थ'बाय होथ माबा सफैबाय थायो हो जादोंना जायाखिसै फा आंथ' रोंजोबा ना